جی آداب جی جی فرمائیے کیا فرما رہے ہیں آواز ختم ہو گئی لاؤڈ اسپیکر میں نہ رکھیں آواز جی جی جی اب آواز آ رہی بولیے

آں محترم اردو بنیادی طور پر دو صنفوں میں ہے نثری اور نظمی آپ کس صنف کو ترقی دینا چاہتے ہیں اس میں نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ تو آپ کی چوائس آپ کے انتخاب پر منحصر ہے ہاں آپ یہ بتائیں آپ نظمی پڑھنا چاہ رہے ہیں یا نثری پڑھنا چاہ رہے ہیں جی تو اس کے لیے بہت مناسب کتاب ہوگی جی جی اس کے لیے بہت مناسب کتاب معلوم ہوتی ہے تعمیر ادب افضل حسین کی یہ نظمی ان کے دو حصے ہیں اس کتاب کے نثری اور نظمی دونوں آپ نظم کو ترقی دینا چاہ رہے ہیں تو ان کی یہ کتاب بہت زیادہ مفید ہو گی آپ کے لیے اور معاون کتاب ہوگی نوائے اردو جو فی الحال این سی ای آر ٹی سے شائع ہو رہی ہیں اور بہت سارے مدارس اسکول میں زیر نصاب ہے اس طرح سے بہت ساری کتابیں ہیں جس جی جس میں شعری شاعری کے تمام اصناف آپ کو مل جائیں گے اختصار کے ساتھ جن سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مزید مجھے اور کس قدر پڑھنا چاہیے اور کہاں سے پڑھنا چاہیے جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا تو آپ ہم سے پھر رجوع کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ دائرہ معارف اسلامیہ جو پنجاب لاہور سے شائع ہوئی ہے ضخیم جلدوں میں ہے اور کئی جلدوں میں ہے تقریباً تیس جلدوں میں یہ کتاب ہے اور بڑی مفصل ہے پھر میں اس وقت بتاؤں گا اور وہ پڑھنا اس وقت آپ کے لیے آسان ہوگا جبکہ آپ یہ چیزیں پڑھ چکے ہوں گے ورنہ پھر آپ کے لیے دشوار کن ہوگی وہ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اس کی مراجعت کر لی جائے اس کے بعد وہ دیکھا جائے جی لائبریری میں موجود ہے اور بہت قدیم ایڈیشن موجود ہے اب بڑی معتبر ایڈیشن ہے کالی جلدوں میں ہے اور فرنٹ مطلب ریڈنگ روم میں ہی موجود ہے تو مناسب ہے کہ آپ جیسے داخل ہوں آپ کے لیفٹ سائڈ میں جو الماریاں نظر آئیں گی تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بہت سارے موضوعات رکھی ہوئی ہیں بہت سارے انسائیکلوپیڈیاز ہیں انگلش کے ہیں عربی ہیں اردو کے ہیں تو جہاں پر اردو کے ہیں تو وہیں پر یہ کتابیں موجود ہیں بر وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کر کے بہت شکریہ اللہ حافظے میں برکت دے